औ औ नोंथाङा सोरमोनलाय ए औ औ हागोन हागोन आं दायो ना हमो आरोना जे सारनानै आं ना हमो ओमफ्राय नोंथाङा नानि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुबैदों नामा ए आंथ' दा नासारनायाव बिदिनो मोनो आरो जेरै बामि खुसिया माखासे समाव मागुर दङ आरो ना एलेंगा बिदिनो बायदिसिनाखौ मोनो आरो आमफाय नोंथाङा माब्लाबा समाव बेखौ आं बाजाराव फानहैनाय जायो आरो माब्लाबा समाव बिदिनो कन्टेक थायो आरो माने लाबोनो थिनहरो अब्ला आं हैनाय जायो औ दाथ' ना फिसा ना जाहैबायाय जेरै बामिखौ बिदिनो साराय तिनस' बेफोराव फानो केजियाव आरो ओरै नाएलेंआखौ सारिस' बिदिनो खुसियाफ्राखौबो सारिस' बिदि फानो आरो नोंथाङा आङो बांसिनैथ' आं नाखौ जेजों सारो आंहा गावनि जे दंखायो आरो माब्लाबा समाव दै राननाय जायोब्ला माब्लाबा थेनायबो जायो आरो नोंथांनो नांगौ नामा एसे नाफोर नोंथाङा लांफैनो हागोन नांगौब्ला खोनाबायना नोंथाङा

औ औ दे दे